औ नोंथाङा बिसाल ना नोंथांआ क'क्राझार दिस्थ्रिक्टनिनो गोलैयो नामा ना अ बबे मोनसे स्कुल

आङो सासे मेडिया दे मेडियानिफ्राय बुंदों मोनसे मेडिया मानि बर'लेण्ड रादाबनिफ्राय बुंदों नोंथांनाव माखासे इनफरम लानो सानदोंमोन आं मानि माखासे दानि सोलिफुबाय थानाय इदुकेसन मा सोलोंथायनि फारसे माबायदि सोलिनानै दं बेफोरनि एसे रिपर्त होनांगौ जानानै फैनायखाय नोंथांनिफ्राइ फंनैसो बिबुंथि लानो नागिरदों दा नोंथाङा बेसेन गोसा समखौ दसे आंनि थाखाय खेंफोरथि होनो हागोन नामा नोंथां अ दासान्दि क'क्राझार मानि दतमा अबे मोनसे दिस्थ्रिक्ट ए माबा दिस्थ्रिक्टथ' नङा अब'से मोनसे स्कुलाव मावो नोंथाङा लाय औ औ औ औ

फुंनि बिसिबां रिंगानिफ्राय स्कुल क्लासखौ स्थार्थ खालामनाय अ साफ्रोमबो गार्जेयान आरो स्थुदेन्टफ्रा बे थाएमआव कम्फरटेबल सफैजोबो दा औ औ नोंथांमोननि स्कुलाव बेसेबां क्लाससिम अ थारमानि बे फाइनालसिम ना जोबजासिम मानि अ थांनाय दुइ हाजार तेस नै रोजा नैजि थाम मायथायाव मानि नोंसिनि सिबिएससि निफ्राय फार्स्त दिभिसन स्थुदेन्ट साबसे थांनाय अ होनबाथ' रिजाल्टआ मोजाङानो ना गोजोननाय थाबाय नोंथां सारनिसिम नोंनि खेंफोरथि बिबुंथिनि खेंफोरथि होनायनि थाखाय दा दोननोसै नामा सार होनबा दे दे दे